ग्रामीण लोगों के जीवन में खेल काफ़ी महत्वपूण होकर भूमिका निभा निभाते हैं जोकि ग्रामीण के युवा होते हैं उनको पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इस्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है क्योंकि गाँव में जो एजुकेसन सिस्टम होता है गाँव के जो इस्कूल्स होते हैं उनमें उनको वैसी पढ़ाई नहीं मिल पाती है जिससे जैसे कि सिटी में मिल जाती है कोचिंग क्लासेस

गाँव विकसित ना होने के कारण वे बच्चे पढ़ तो नहीं पाते हैं लेकिन जो गाँव में होते हैं वे गाँव की हवा पानी और शुद्ध भोजन जोकि उनको प्राप्त हो जिससे कि बच्चे काफ़ी फ़िट होते हैं फ़िट होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है फ़िटनेस पर और वह जो बच्चे होते हैं वे खेल की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं इसमें उनको खेल से ज़्यादा इन्टरस्ट होता है पढ़ाई में तो नहीं कर पाते हैं ज़्यादा इतना ज़्यादा इन्टरस्ट लेकिन खेल की तरफ ज़्यादा और आकर्षित किए जाते हैं वे बच्चे तो इससे कि वे बच्चे गाँव से सिटी की तरफ जाते हैं सिटी में उनको इस्पॉर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी होती है इसलिए इस्पोर्ट को वे खेलना चाहते हैं उस इस्पोट में भाग लेते हैं इस्पोट के कारण उनको नए नए लोगों से जान पहचान होती है इस्पोट के नियम जानते हैं इस्पोट को कैसे जीतना है मेन्टेलिटी काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग होती है उन लोगों की से क्रिकेट है क्रिकेट में काफ़ी इन्टरस्ट है आज के युवाओं को क्रिकेट जो है काफ़ी पोपुलर गेम हो चुका है इन आजकल सभी कंट्रियों में काफ़ी क्रिकेट को पसंद किया जा रहा है जैसे कि आई पी एल आई पी एल में अलग अलग राज्यों से जो युवा आते हैं उनको पहले इस्कूल इस्कूल से इस्पोट खिलाया इस्पोट के काेटे से इनको सर्टिफ़िकेट दिए जाते हैं जिससे कि वे आगे ओर बढ़ सकें इस्टेट लेवल पर खेलते हैं राज्य लेवल से खेलते हैं इंटरनेसनल लेवल से खेलते खेलते वे नेसनल लेवल को पार करते हुए इंटरनेसनल लेवल पर आ जाते हैं जिससे कि उन्हें काफ़ी पैसा भी मिलता है उनको रोज़गार मिल जाता है उनका नाम भी उसमें काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है और गाँव का नाम भी रौशन करते हैं उस कारण से खेलों का जीवन में बहुत ही महत्वपूण योगदान है गाँव के लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करना चाहिए गाँव के बच्चों को जिससे कि वे खेल की ओर प्रभावित हों